बार्देश जिल्ल्यांत सगळ्यानकीन लोकप्रीय खेळ म्हणल्यार फुटबॉल पयलीं पासून तरणाट्यांक जाण्ट्यांक फुटबॉल हो खेळ खुबूच आवडटा आनी त्या खातीर फुटबॉलाची वेगवेगळ्यो सर्ती ते लोक घडोवन हाडटात आनी दुसरो खेळ म्हळ्यार क्रिकेट आतां क्रिकेट म्हणण्यां बरोबर तो सीझन बॉलानूच आसूंक जाय अशें ना आमची जी क्रिकेट आसा ती चड करून टॅनीस बॉल वा जाका आमी लायट बॉल म्हणटा पळय ती आनी चड करून फ्लट लाइटीर मह्णजे रातची खेळपाची हे खेळ आमकां खुबूच एन्टरटेन मनरीजवणे खातीर खुबूच गरजेचें आसता तरेतरेचें खेळ खेळटाना तरनाटे एकठांय येता आनी एका वेळार दोस्त या सारकिल्ले व्हडलें व्हडलें क्लब्स आशिल्ले आनी हेंक स्पोट्स कॉम्पॅक्स आशिल्लें म्हापशां पेड्या सारकिल्लो केदो व्हडलो स्पोट्स कॉम्पॅक्स आसा जंय तरेतरेचें वेगवेगळे तरेचें खेळ खेळपाची संद आजच्या तरनाट्यां बुरग्यांक मेळटा तातून बॅडमिंटन म्हणात बॉक्सींग म्हणात स्क्वॉश म्हणात टेबल टॅनीस म्हणात बुद्धीबळ म्हणा अशें तरेतरेचें खेळ खेळूंक मेळटात तशेंच दोन थंय क्रिकेट खेळपा खातीर पिची तयार केल्ल्यो आसात फुटबॉल खेळपा खातीर दोन ग्राउंड आसा असो एक मल्टीपरपझ स्पोट्स कॉम्पॅक्स बार्देसांत आमचे कडेन पेड्यान ग्रावड कडेन आसा जाचो लाव आजचे तरनाटे खूब प्रमाणांत घेतात आतां हें खेळांतल्यान जाता कितें तर एक मळ्यार सगळ्यांकीन मुखेल कारण हातूंतल्यान पयलें तुजी भलायकी बरी उरता आनी दुसरी जेन्ना वेगवेगळे तरेचे सर्ती आयोजीत करतात तेन्ना खुबशें लोक एकठांय येतात एकामेकां बरोबर वावुरतात जातूतल्यान एकचार वाडटा उमेद वाडटा वळख वाडटा आनी त्या खातीर एके तरेन हो जो आमचो धाकटुलो बारदेस तालुको आसा ताजें वावरा खातीर ताज्या वाडपा खातीर खूब तरेन मदत जाता ह्या खेळांक लागून ताजें इन्फ्रास्ट्रकचर जो आसा तोय खूब प्रमाणांत वाडपाक लागला बरे तरेचो एक नवीन बसटँड रस्ते चकाचक हें सगळें ह्या खेळांग लागून जावपाक लागलां त्या खातीर हें मनरीजवण आनी हो बोर्देस तालुको जो आसा ताची लोकप्रियता एक सिनोनीम जाल्लें आसा तशेंच नामास्तीक हनुमान नाट्यग्रह हांगासर आसा जंय तरेतरेचें तियात्र खेळ नाटकां घडोवन हाडात तरेतरेची बाग उद्ध्याना हांगासर आसात ह्या बार्देस तालुक्याक ह्या मनरिजवणेक उपक्रमाक समाजाक आनी पारंपारीक खेळांतल्यान आपली कला खुशळताय वाडोवन एके तरेन बार्देस तालुक्याची उदरगत केल्या म्हणल्यार अतिताय जावचीं ना